हेलो हॅं बढ़िआँ छै बढ़िआँ छै ठीक छी यौ हॅं बढ़िआँ छै आओर सभ हॅं हॅं हॅं उपनयन मे अहाँके जे छै उपनयन संस्कार जे छै बड़ुआ के जे छै पाँच बर्षसँ नीचाँ होयबाक चाही ओकर दिन जे छै मुहूरत निकलै छै ओहि दिनके बाद जे छै एक बस्कट्टी रस्म होइ छै तऽ बसकट्टी कयल जाइ छै से तऽ बाँस काटि कऽ जे छै तकरा मड़बन्हि रस्म होइ छै उपनयन मे बड़ुआ के संस्कार मे तकरा मड़बन्हि मड़बा बन्है छै तकरा ओकर सजावट सभ कए कऽ तऽ चरकट्टी होइ छै चरकट्टी सभ केलाके बाद तकर बाद जे छै ई आम आम अथी जामुन खेलाइ छै ओहो होइ छै तकर बाद जे छै अहाँके जे छै उपनयन संस्कार पण्डिजी जे छै अपन मन्त्र के उच्चारण कऽ कऽ जे छै हुनकर गुरू के जे छै बतबै छै तहन ओ अपन शिश के जे छै

हॅं उपनयन सँ एक दिन पहिले हॅं हॅं हॅं हॅं तऽ उपनयन सँ एकदिन हॅं हॅं आ तऽ तकर बाद अहाँके उपनयन सँ एकदिन पहिले अहाँके जे छै ओकरा मनायल जाइ छै मातृका पूजा तकर पूजा जे छै जहन ओ अथी कऽ टीक मे बान्हल जाइ छै ओ जे राति कऽ आ तकर बाद जे छै सभटा भगवती लग राखल जेतै भगवती लग राखि तकर बाद जे छै बड़ुआ जे छै मामे गाँव के सभटा पहिरतै ई बड़ुआ के संस्कार आ उपनयन भेलाके बाद हॅं तकरा बड़ुआ के उपनयन भऽ कऽ जनउ भऽ गेल तऽ ओ ब्राह्मण बनि गेल तकरा उपनयन सँ पहले से अहाँके जे छै पाँचगो छोट कास्ट लग हिन्दू धर्म मे खा सकैया उपनयन के बाद ओहो ब्राह्मण बनि जाइ छै तकरा बाद नहि खा सकैया तकरा बाद जनउ हॅं हॅं

हॅं हॅं हॅं हॅं आ हॅं आशीर्वादे आशीर्वाद छै अहाँ अहाँ दिन तकाउ ने अहाँके आशीर्वादे छै उपनयन सभ करू ने बढ़िआँ सँ सभ ठीके रहतै हाँ ठीक छै ठीक छै